बीस हज़ार दो सो बीस तीस हज़ार पाँच सौ पचास साठ हज़ार एक सौ बीस पचास हज़ार दो सौ बीस अस्सी हज़ार नौ सौ नब्बे